جی ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں موبائل لیپ ٹاپ کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے جیسا کہ لاک ڈاؤن میں سارے آف لائن کام بند ہو گئے تھے جیسے کہ اسکول وہ بھی بند ہو گئے کوچنگ وہ بھی بند ہو گئے مطلب ہر ایسا کام جو آن لائن آف لائن ہوتا تھا ایسی بہت ساری چیزیں تھی جو ہمیں ضرورت تھی پر وہ چیزیں بند تھی جیسے کہ اسکول ہو گیا تو کچھ بچوں نے اپنا پڑھائی وہیں پہ ختم کر دیا اور کچھ بچوں نے اپنے فون کے ذریعے آن لائن کلاسز لیں جیسا کہ آج ابھی کے زمانے میں پی ڈبلیو یعنی فزکس والا چلتا ہے اور ایسی بہت ساری کلاسز آن لائن تھیں تو ہم لوگوں نے یو ٹوب سے آن لائن پڑھائی کی تھی جیسے تو ان چیزوں کا استعمال لاک ڈاؤن میں بہت اچھا رہا اور ہم نے ان چیزوں کو استعمال کیا اور ہم نے آن لائن اسکولنگس بھی کی ہے اور گھر کے کام نہیں کیے آن لائن